शेयार मार्केटनि सोमोन्दै मानि जेराव जों फालांगि खालामनानै जोंनि जिउखौ दानो हायो जेरै जों आबाद मावनानै जानो हायो आबाद मावनायाव जों गोबांआनो मुलामफा जायो मानि जों गोबां बिदिनो बिगा गोबां बिगानि हायाव हाय जों मानि आबाद खालामनानै मानि गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं जेरै जोगोनाद थाइबें बिन्दि बानलु बा खुसेर बा गोबां रोखोमनि बायदि बायदि मैगंफोरखौ जों गायनानै जोंमानि ट्रेनसपद खालामनो हायो बा फानफैनो हायो जेरै जोंनि क'क्राझार दिस्टिकआवनो बुंनो हायो जे दा मेरला आबादारिफोर ओंखारबाय आबाद मावयै मावयै दा गावसिनि संसारखौ जागासिनो गावसिनि मानि जिउआव हाय बिराद जौगाखांनाय दङ बिथांमोनहा बिथांमोनहा गोबाङैनो आबाद खालामनानै दा एक्सपट खालामो नेसारेलि मानि जेरावहाय जों जेबो बायह्रानि बा पेसटिसायस बिदि मुलि बाहाया लासेनो मुलि सारा लासेनो मुलिनि बुस्टु बाहाया लासेनो आबाद खालामनाय मानि नेसारेल हासारजों जेराव जों जेरै न'आव गायनायाव ननि हासार गोबोरखि हासार बाहायो बेबायदिनो बिथांमोनहाबो बेबायदि हासार होनानै नेटसारेलि मानि आबाद मावनानै जागासिनो दं आरो बेबायदि नेटसारनि बुस्टु नेटसारेल बुस्तुखौ जानानै जों देहाया थाखोद मोनो मानि मोजां जायो आरिखि जोंनि देहायाबो मानि जेबो जेंना फैया मानि लोमजानाय साजानाय देहायाव ख्रुब मोननाय खर' सानाय बायदि बायदि जेबो फैया आरो खिनथु मानि जेराव जों खहा जायिया मानि जेब्ला दैबाना फैयो अब्ला आबाद मावनाया बुहुथआनो खहा जायो बिथांमोनहा बिराद खहायाव गोग्लैयो जेबो मुलाम्फा मोना आरोबाव बारहुंखा हरखाबै फैनानै बारहुंखा बारनानै बिथांमोननि आबादखौ नस्ट खालामनाय जायो सार अनथाय गोग्लैयोबा आरोबाव गोबाङानो मिडिसिन इउस खालामनाय जायोबा खहा जायो एम्फौ जानाय मानाय गासिबो बिथांमोनहा बिफोर बायदियाव खहा गोग्लैयो आरिखि आरो बेजों लोगोसे मा जोंनि देहायावबो खहा जायो आरिखि मुलि बायदि होनायजों जों बेफोर बायदिनि मैगंखौ जायोबा जोंनि देहाया मानि दुरबल जायो खर' सानाय जायो लोमजानाय आरो बयनिबो देहायावनो साख्रुब सुख्रुब जानाय मानाय देहायावनो गोहोम खोख्लैनाय जायो आरो